مجھے ذاتی طور پر اس طرح کا کوئی تجربہ نہیں ہے اور نہ ہی مجھے یاد ہے کہ میرے خاندانوں میں کبھی ایسا ہوا ہے بلکہ میرے یہاں مثبت چیزیں ہوئی ہیں مثال کے طور پہ ہم نے اس سے پہلے ایک تنازع ہوا تھا زمین کے معاملے میں تو اس میں ہمیں کورٹ سے کامیابی ملی اور اسی طرح ایک پنچایت بھی ہوئی تھی اس میں ہم لوگ سرخ رو رہے البتہ ہمارے خاندان پر ایک زمانے میں ظلم بھی ہوا تھا ہماری جو ذاتی زمیں تھی اس کو ہڑپنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن بعد میں الحمد للہ اس میں ہمیں کامیابی ملی